آپ نے کہا کہ میرے اندر کیا قابلیتیں ہیں وہ آپ کو آشکار کریں آپ کو بتائیں کہ میرے اندر جو قابلیتیں ہیں میں تقریر کرنے کا قابل ہوں اور میں کوئی معاملہ دشوار مسائل ہیں تو سکون سے اس کو تھوڑا سوچ وچار کر کے تھوڑا وقت لے کے میں اس کو سلجھا سکتا ہوں یا وہ کسی طبقے کے مسائل ہو یا تعلیمی مسائل ہو کسی بھی مسائل کو میں سکون سے اس کو ہر پہلو پر منفی اور مز مثبت اور مختلف نتائج کو پہنچنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں غور کرتا ہوں اور اس میں بڑی حد تک میں کامیاب رہا میں ماہرین سے دانشوروں کی صحبت میں رہتا ہوں اور میرا مطالعہ وسیع کرنے کی جد وجہد کرتا ہوں میری میری عادت ہے میری قابلیت یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہے کہ میں بلا تعصب ہر ہر قسم کی کتابیں پڑھتا ہوں یا ہر ہر لحاظ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور بالخصوص جو اشخاص جو افراد جو کامیابی حاصل کیے ان ان لوگوں سے مل کر ان کے بارے میں جان کر ان کے نصیحتیں پند و نصیحت کو سن کر ان سے واقف ہو کر اور جان کر جو جو ہمارے اخلاقی اقدار ہیں وہ اقدار کو ہم کو جان کے اور دانشوروں کے اقوال کو سن کر اور ان کو جان کر جو بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں تو ان ان ان کے کتابوں کو پڑھ کر غیر جو غیر معمولی اشخاص ہے تو ہم بھی جو ہے سو غیر معمل بن سکتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے میرے اندر یہ قابلیت آئی ہے شکریہ